مستقبل میں دلی کی تفریحی صنعت میں کچھ اہم رجحانات اور تبدیلیاں رونما ہونے کی توقع کی جا رہی ہے جو شہریوں کی طرز زندگی اور تفریح کے طریقوں پر گہرا اثر ڈالیں گی یہاں کچھ نمایاں تبدیلیاں اور رجحانات کا ذکر ہے ڈیجیٹل تفریح کا فروغ ڈیجیٹل پلیٹ فامس اور اسٹریمنگ سروسز جیسے نیٹ فلکس ایمزوں پرائم اور ای او ٹی پی پلیٹ فامس کی مقبولیت مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے مستقبل میں لوگ تھیٹھر اور روایتی طریقے کے بجائے گھروں میں ڈیجیٹل مواد کو ترجیح دے سکتے ہیں یہ رجحان خاص طور پر نوجوان نسل میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے ورچوئل ریئلٹی اور آگمین ریئلٹی کا استعمال ورچوئل ریئلٹی اور آگمینٹھ ریئلٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ زیادہ اسٹائک اسٹرائکٹو اور جدید تفریح کا حصہ بنیں گے یہ ٹیکنالوجی فلموں گیمس اور دیگر اور تفریحی سرگرمیوں میں ایک نیا تجربہ فراہم کرے گی دلی میں ورچوئل ریئلٹی سنٹرس اور انسٹرائٹو ایونٹس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا